हमरा सभके पूर्णियामे की चिकित्सा छै ई जानवरके छय तऽ होइ छै हमसभक एतना जानैत छियै जान अगर मालकऽ कुछ भेलय तऽ हमसभ ओकरा लै जाइ छै हॉस्पिटल तऽ डाक्टर पर निर्भर करैत छै कतय पैसा खर्चा हेतय की की कोन कोन टीका देतय नहि देतय अपना तरफसँ पूरा तैयारी करलहुँ जे ओकरा जेना सर्दी लागल छै तऽ कुछो करलहुँ ओकरा तऽ सेवा करलहुँ ओकरा धुआँ कय दलहुँ ओकरा पोआर ओढ़ा देलहुँ पोआर ओढ़ेलहुँ ओकरा की कहय छै देखभाल नीक जकाँ केलहुँ जाहिसँ ओ ठीक भै जाइ आब तऽ हॉस्पिटल लय जेलाकऽ बाद डॉक्टर पर निर्भर छै कोन कोन टीका लगेतै की करतय नहि करतय हँ बरसात दिन आबैत छै तऽ हमसभ ओकरा टप्पर लगा देलहुँ टप्पर लगयकऽ ओढ़ै दऽ रखलहुँ जे बढ़िआँसँ नीक जेना भीजय नहि कोनो एहन घास नहि खिलाबहुँ जाहिसँ हमर जानवर बीमार पड़ि जाइ अपना तरफसँ पूरा देखभाल जतय हमरासँ होइत छै ओतेक करैत छियै आ ओकर डाक्टर अपन जतय ई होइत छै अपना करतय डाक्टर कोन टीका लगेतै की करतय तऽ ओ डाक्टरपर निर्भर छै बस बेसी तऽ हम किछु नहि जानैत छियै एतने जानैत छियै जानवरके देखभाल नीक जकाँ करू अपना ओकरा बढ़िआँसँ राखू आ सेवा सत्कार ओकरा अपना तरफसँ जतय होइत छै आदमी करैत छै